ہیلو سر میں تلنگانہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا ریسٹورنٹ معلوم ہوا ہے آپ کا ریسٹورنٹ پیراڈائز ریسٹورنٹ ہے کیا مجھے بیس پچیس جنوں کا آپ کے پاس غذا مل سکتی ہے میرے میرے گھر پر تقریب ہے مجھے چائینیز اور انڈین غذا چاہیے جیسے کہ فرائڈ رائس نوڈلس پیزا برگر بریانی دال چاول مجھے واجبی دام پر یہ چاہیے کیا آپ کے پاس مل سکتا ہے تو مجھے کال بیک کریئے